हेलो सर हांवेन सकाळीं तुजे कडेन एक कार बुक केली जी ए एक शुन ती दोन तीन चार स स्विफ्ट डिझायर म्हाका काणकोणसान मडगांव वचपा जाय आशिल्लें मडगांवच्यान पणजे पणजे म्हजे ऑफिसांत थोडें काम आसतले थिंगसान मागीर ब्रेकफास्ट करून आमी फो भोंवपाक वचपाचे थिंगसान मागीर आमी ओल्ड गोवा वचपाचे ओल्ड गोवा मातशें रावपाचे त्या सायडीन पळोवपाचे म्युजियमा वचपाचे मागीर चर्चींत वचपाचे थिंगसान मागीर आमी मंगेशी वचपाचे फोंड्या मागीर मंगेशी वचून मंगेशी दर्शन घेवून थंय आमगेले जेवण जातले आनी तेच्या उपरांत आमी फोंड्या वयतले हिंगा फोंड्या सावन मार्केटाक मार्केट करून आमी काणकोण येवपाचे